पूर्णियामे बहुत प्रकारके आम जे छै लोकप्रिय छै यहाँके खाना यहाँके लोक खाना बनाबैमे बहुत अच्छासँ सामग्री सबके प्रयोग करै छै जेकि अच्छा लागै खाइमे आओर ई जिलाके इतिहास बहुत नीक लागै छै यहाँके लोकसब भी बहुत अच्छा छै आओर यहाँके भोजन किछु किछु होटल छै जेकि बहुत अच्छा खाना दै छै आओर कहीँसँ भी लोक आबै छै तऽ ओ होटलमे जाइ छै आओर हमरा आओर भी जाइ छिए यहाँ पूर्णिया शहरमे बहुत अच्छा शहर छै ई जिला भी बनि गेलै यहाँ किछु खानाके अच्छा अच्छा पदार्थ भी उपजाबै छी बहुत अच्छा शहर छै पूर्णिया एकर पूर्णियामे खानाके तैयार करैके लिए ढेर सारा पेड़ पौधा फल फूल सब्जी आदिके उपयोग करै छिए